ہمارے علاقے میں تمام بڑے مذاہب پر عمل کیا جاتا ہے جیسے کہ اسلام پر عمل کیا جاتا ہے ہندوازم پر عیسائیت پر عمل کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور علاقے کے حِصّے کے اعتبار سے ایک اگر بتایا جائے کہ کون سی کمیونٹی کہاں رہتی ہے تو جامعہ نگر بٹلہ ہاؤس شاہین باغ وغیرہ میں مسلم کمیونٹی زیادہ رہتی ہیں اسی طرح سے دلی کی پشچمی علاقوں میں دیکھیں سیلم پور کشمیری گیٹ وغیرہ میں مسلم کمیونٹی زیادہ رہتی ہیں اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر ہمارے ملکی بھائی یعنی ہندوستانی بھائی ہندو مذہب کے ماننے والے عیسائیت کے ماننے والے لوگ بھی زیادہ رہتے ہیں تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہر طرح کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ہندو مسلم عیسائی سکھ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں